हाँ जी कौन हाँ मैम बोलो अच्छा और अच्छा कौन बोल रहे हो नाम अच्छा और

अच्छा तैंतालीस मकान नंबर है अच्छा और मतलब यही काम करवाना है या फिर कुछ और लाइट वाइट में खराबी है वो तो कर देंगे मैम पर चार्ज अलग अलग होगा कूलर का और इन्वर्टर का इन्वर्टर के तो एक हज़ार होते हैं कूलर के पाँच सौ होंगे अरे तो सारे जो भी नट बोल्ट सारे चीज़ लगेंगी जो भी वायर लगेंगे वो ही हमारे होंगे बस हमारा ही होगा सब कुछ

मैम वही बात है अच्छा काम करेंगे तो फिर पैसा तो देना ही होगा न और फिर अगर नहीं मैम अगर खराबी हो जाएगी बाद में तो बाद में भी हम ही रिपेयर करेंगे उनको

वही तो मैम बोल रहे हैं वही तो मैम हम वही तो बोल रहे हैं कि जो भी खराबी आएगी बाद में हम सुधारेंगे और पहले से ही हम अच्छा काम करते हैं खराबी तो आएगी नहीं और आएगी तो हम ही उस को सुधारने की कोशिश करेंगे मैम इतना ही होता है हमारे तो ऐसे ही ले हम तो ऐसे ही लेते हैं सब से अच्छा करते हैं तो वही बुलाते हैं हम को आने जाने का खर्चा भी मैम सारा उस में ही है इतने दूर से आएँगे आप के पास तो थोड़ा वो वही न इतना खर्चा तो आप का हाँ मैम कब तक कब तक बुलाओंगे आप आज तो नहीं हो पाएगा मैम कल हो जाएगा पर आज मैम दुकान

मैम देखो आज वर्कर नहीं है दुकान पे तो हम तो आ नहीं सकते

ओके मैम